جی سر جی جی میں نے پی ایم کے وی وائی تربیتی پروگرام میں داخلہ لیا تھا سر میں اوقات کے بارے میں جانکاری چاہتا ہوں سیشن کے اوقات کیا رہیں گے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا دس سے دو کے درمیان ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ